हम व्यवसायिक रूपसँ एखन जे छै से सुपौलके व्यवहार न्याय जिला व्यवहार न्याय जे यऽ ओहिमे अधिवक्ताके रूपमे काज करै छी रोजी रोटी हमर मुख्यत वएह छी आओर ओकर लेल तऽ पढ़ै पड़ल एल एल बी कयलहुँ एहिमे गेलाक बाद एल एल बी कयलहुँ ओकर बाद जे छै से जे ओकर अपन विधि विध छै से कयलहुँ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराकऽ पटनामे फेर सुपौलमे ज्वाइन कयलहुँ सम्प्रति वएहे काज कए रहल छी आओर सङ्गहि हम ओहिसँ इतर ग्राम पञ्चायतमे जे छै से सेहो जुड़ल रहलहुँ हँ विगत पचीस बर्षसँ हम ग्राम पञ्चायतमे पञ्चायत सदस्यके रूपमे चयनित होइत रहलौहँ लगातार पाँचम टाइम हमर ई छी ग्राम पञ्चायतमे

आओर लोकके हमरा प्रति भी नीक सद्दभावना छनि तखने हमरा समर्थन भी करैत छथि सम्प्रति हमर व्यवसाय तऽ वकालते छी मूलत रोजी रोटी तऽ ओहिसँ चलैए ऑप्शनल अपनये ई राजनीति गामके अपन करै छी